हाँ यहाँ की स्थानीय भाषा हिंदी है और हिंदी में बहुत सारे चैनल उपलब्ध हैं और मैंने समाचार चैनल देखना पसंद करता हूँ हिंदी चैनल को और यह भाषा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ इसमें बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें मुझे मिल पाती हैं हिंदी भाषा एक तो स्थानीय भाषा होने के साथ साथ उसको समझना और सीखना बहुत आसान रहता है और यहाँ की चाहें इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनिक मिडिया हो या प्रिंट प्रिंट मिडिया हो इसमें बहुत सारी हमें जानकारियाँ उससे प्राप्त हो पाती हैं यहाँ पर बहुत सारे अखबार निकलते हैं जो हिन हिंदी में रहते हैं और बहुत सारे स्थानीय समाचार हमें इनके माध्यम से जानकारी मिलती रहती है साथ ही साथ साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाया जाता है जिसके आम आदमी की समझ में इजाफ़ा होता है